जों अदालगुरि जिल्लानि सुबुंफ्रा अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सुबुंफ्रा खारै मेगं जानानै बांसिन मोजां मोनो जोङो खारै मेगं संनो थाखाय जोंनो खारै नांग' ओमफाय आरो जों गासै मेगंखौनो जानो हायो लाइ लाफा लाइजों लाफाजों जेरै जों खारै संना जायो बिनिफ्राइहाय जोङो मैत्रु फिथाइफोरखौबो खारै संनानै जायो आरो जों नार्जि नार्जिफोरखौबो खारै संनानै जायो आरो बेनिफ्राइहाय जोङो खारै ओंख्रिखौ थास' बिथ'राइफोरखौबो जोबोद मोजां मोनो सह जोंनि जायगानि सुबुंफोरा जेरै थास' बिथं आरो नाफोर होनानै मोजाङै संनानै जायो जों गासै लाइ लाफा सबाइखौबोथ' खारै जाखायो जों जोबोर मोजां मोनो खारैखो जानो बेनिफ्राइ आरो जोङो थास'बो थास' बिथ'राइखौबो जायो नाजों आरो थास'नि सिङाव थांनाय बेदरखौ जों मल थास' होन्नानै बुनाय मोनसेखौ जों खारै होनानै संनानै जायो जानो मोजां मोनो जोङो एयाव एसे ना गोह गोरान होनानै बेनिफ्राइ आरो जोङो मैत्रु बिबारखौबो अनला जायो जोङो खारै खारै एसे होनानै ओह अन गुन्दै देनानै बेखौ अनलाखौ होनानै जोङो खारै जायो मैत्रु बिबारखौ आरो बिथाइखौबो जायो बिनि खारै आरो मा बुङोमोनलाइ जोङो नाजुकामफोरखौबो जों खारै होनानै रोसि बानायनानै जायो बेबायदि आरो थावखौबोलाइ जायो एनि गेजेरावनो जों खारैखो बांसिन मोजां मोनो आरो एह गासै बोराइ बुरै उमुग सुमुगफ्रा अदालगुरि जिल्लायाव सोलिनाय सुबुंफोरा